ضلع ناسک جو ابھی بنیادی طور پہ جو سب سے بڑے ماحولیاتی چینج کا جو سامنا کر رہا ہے اس کا ایک سب سے بڑا ایک سب سے بڑا اہم جو پوائنٹ ہے وہ ہے گلوبل گلوبل وارمنگ کا یہاں کے بھی جو ٹمپریچر ہے دو سے تین ڈگری جو ہے تو ہر سال کے حساب سے بڑھ رہے ہیں یہاں پہ جو کارخانے اور جو انڈسٹریز لگ رہی ہیں اس کی وجہ سے جنگلوں کا خاتمہ ہوتا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ جو زراعتی زمینں ہیں وہ بھی کم ہوتی جا رہی ہیں بیکوز آف آرگنائزیشن تو وہاں پر ساری کونکریٹ کے جنگل جو اگتے ہوئے چلے آ رہے ہیں جنگلوں کا ہرے بھرے جنگلوں کا صفایا ہوتا جا رہا ہے اس کے علاوہ اس کی وجہ سے سوائل جو ایروجن کا ہے ایک یہ بھی بڑا چیز کا ہے جو سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے علاوہ جو ایگریکلچرل جو پروڈکٹ ہیں اس میں جو ہم لوگ سب سے بڑی چیز ہم فیس کر رہے ہیں وہ یہ کہ جو پانی ہے وہ اس میں گندگی گندے نالیوں کا پانی بھی صاف اس میں لے جا کے ملا دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے واٹر پولیشن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور اس واٹر پولیشن وہی گندے پانی سے فصلوں کی سنچائی ہو رہی ہے جس کے وجہ سے زمین کا جو ہے ایسیڈک لیول بڑھ رہا ہے تو جو فصلوں کی جو پیداوار ہے وہ کم ہو رہی ہے اس پیداوار پر قابو پانے کے لیے پھر سے کسان جو ہے تو کیمیکلس کا استعمال کر رہا ہے جو کہ وہ کیمیکلز کسی نہ کسی طریقے سے پھل کی شکل میں یا اناج کی شکل میں واپس ان انسان ہی کھا رہا ہے اور جو ان کی صحت کو ڈیفنیٹلی کہیں نہ یقینی طور پے وہ کہیں نہ کہیں تو اثر انداز ہو رہے ہیں بچے دیکھیں کتنے کم عمر کے بچے دو تین سال کے بچوں کو چشمے لگ رہے ہیں وہ ڈائبٹک ہو رہے ہیں اس کے علاوہ انہیں سانس کی تکلیف ہے ہر دوسرا بچہ جو ہے تو ایر پلیوشن کی وجہ سے استھمہ کا شکار نظر آتا ہے تو یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو اس کا ابھی بالکل ہر دن ہم سامنا کر رہے ہیں اور اس میں تبدیلی لانے کی ہمیں کوشش کرنی ہی پڑے گی کہ ہر انسان کو اپنی اپنی جو ہے تو انگلیاں ہری بنانی پڑے گی کچھ تو انہیں اپنے گھر میں بھی اگانے کی ایسی کوشش کرنا چاہیے اس کے علاوہ ہاں کورپوریشن اور منسپلٹیاں تو اپنی صفائی وہ اپنے ذمہ داری کرنے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن اگر وہ کہیں کوتاہی کر رہی ہیں تو اس سے زیادہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم خود جو ہے جو جیسے جو ہمارے گرین ویجیٹبلز ہیں ڈیکمپوز ہو سکتے ہیں تو وہ ہم ہم اس طریقے سے پلاسٹک ریپرز میں پیک کر کے پھینکنے کے بدلے میں انہیں مٹی میں دبا کر ان سے کھاد کیوں نہیں بنا رہے ہیں ان ساری چیزوں کا یہ ایک ایک قدم ہے اگر ہر انسان جو ہے تو بایو ڈیگریڈ ڈیگریڈیبل مٹیریل استعمال کرنے لگے گا تو آٹومیٹکلی پانی کا پولیشن کم ہو جائے گا ہوا کا پولیشن کم ہوجائے گا اور اگر اتنے سارے اگر پیڑ پودے اگ گیے کہ اگر انڈسٹریاں بڑھ بھی رہی ہیں لیکن اگر ان ان کے ساتھ ساتھ ہم اگر ہرے بھرے پیڑ پیڑ بھی اگائیں اور سڑکوں کے سائڈ میں اور گھر کے آس پاس تو آٹومیٹکیلی یہ چیزیں کہیں نہ کہیں تو بیلنس ہوں گی لیکن ہم لوگ جو ہیں تو یہ بیلنس فی الحال جو ہے تو اس کہیں توازن ہم نے کھو دیا ہے اس چیز کا اور ہمیں اس چیز کے اوپر کام کرنا ہے